मेरी सबसे पसंदीदा बाइक है निंजा कावासाकी जो कि मुझे बेहद पसंद है क्योंकि वह चलती बहुत अच्छी है तीन सौ साठ की स्पीड भाग लेती है और उसमें लाइट भी बहुत अच्छी होती हैं और मेरे पास अभी बाइक हीरो होंडा की है बजाज

सबसे आरामदायक बाइक मेरे को निंजा कावासाकी ही लगती है क्योंकि वह दस बारह घंटे भी उसको लगातार चलाएँ तो भी चलाने वाला परेशान नहीं होता और बाइक भी परेशान नहीं होती क्योंकि उसका इंजन काफ़ी हैवी होता है बहुत बढ़िया होता है और निंजा कावासाकी में सबसे बढ़िया चीज ये होती है क्योंकि हम जैसे रात में जाते हैं तो उसमें लाइट बहुत अच्छी होती हैं और निंजा कावासाकी में एक्सीडेंट होने के बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि वह बाइक बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाती है इसलिए सबसे आरामदायक बाइक होती है निंजा कावासाकी